खेल कोन तरह से लोकक जीवन मे समग्र जीवन के गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव परै छै से हमरा कहऽके अछि एहि पर की खेलसँ बहुत तरहक जीवन पर प्रभाव परै छै खेलसँ लोक लीडरशिप बुझैया जेना खेल मे जे कप्तान रहै छै तेकरा पता छलै जे केना अपन की टीम के मैनेज कयल जाय खेलसँ बहुत तरहक प्रभाव परै छै खेलसँ की होइ छै जे अहाँके शरीर मे फूर्ती अबै छै आओर बच्चा सबके खेल खेलेबा के चाही आब तऽ धीरे धीरे बच्चा सब बाहरी गेम खेलेनाइए बन्द कऽ देलकै धीरे धीरे ऑनलाइने गेम खेलैया लेकिन ई गलत भेल खेलसँ शरीर पर बहुत प्रभाव परै छै खेल से की होइ छै अहाँ बेसी खेलेबै ने बेसी घूमबै ने तऽ शरीर मे बीमारी बहुत कम अबै छै खेल जीवन के एकटा आधार रहबा के चाही खेलसँ अहाँके एक साथ व्यायामो भऽ जाइ छै खेल अगर खेलायब तऽ अहाँके बेसी व्यायाम करै के नहि काज परत किए तऽ खेले मे अहाँके तते उठा पटक होइ छै जे अहाँके ओहिसँ बहुत किछु भऽ जायत ताहि दुआरे अहाँ खेल अगर खेलाउ तऽ बहुत तरह के चीजसँ अहाँके एक साथ भऽ जायत ताहि दुआरे खेल बहुत नीक चीज छै खेल से लोक के बहुत तरह सकारात्मक प्रभाव परै छै खेलसँ शरीर मे खेलसँ आदमी के बहुत तरह के क्वालिटी अबै छै शरीर मे जेना लीडरशिप जे केना केना अपना आपके मैनेज कयल जाय केना अपन टीमके मैनेज कयल जाय ताहि से ई विचार अछि